हमे तऽ बाइक आरामे से चलबैत छियै किआकि बाइक आराम से चलेला से जादा अच्छा रहैत छै दोसरोके अहाँ दोसरोके एक्सिडेंट से बचा सकलियै हन आ अपनो बचि सकलिए हन एहि दुआरे बाइक आरामे से चलबैके चाही किआकि बाइक आराम से चलेला से जादा फायदा हय बाइक आराम से चलेला से एक्सिडेंट तऽ नहिए एक्सिडेंट नहि होइत छै ताहि दुआरे हम बाइक आरामे से चलबैत छियै आ कभी कभी अगर एकजुट होइत छै तऽ कभी कभी रेस होइत छै बाइकमे अगर कहाँ दन मिल गेलै दू चारि गो हँ आबारा सब तऽ रेसो लगबै लऽ ओसब तैआर रहैत छै जे के पहिले पहुँची यहाँ से वहाँ तक तऽ तखनी रेस लगबैत छियै हमे आरके लेकिन हमे ओसब रेसमे नहि जाइत छियै किआकि बाइक जादा तेज चलैब आ मानि लिअ गिरिए आर जाएब गिरिए आर जयबै तऽ तखनी फेर हमरा दिक्कत होयते हमरे ने ताहि दुआरे हमे बाइक आरामे से चलबैत छियै आ आराम से चलेला से बहुत फायदा छै एक्सिडेंट तऽ मेन बात नहिए होयत एक्सिडेंट होयबे नहि करत मतलब होयत लेकिन अगर मानि लिअ अगर अहाँके एक्सिडेंटो भऽ जाएत अहाँ आरामे से ने गिरब जादा चोटो नहि लागत आ जतऽ चोट नहि लागत तऽ अहिके फायदा छै ओएह लऽ बाइके आराम से चलबैके चाही आ आराम से चलेलहुँ से ओहन अगर सिचूएशन आबि गेल जल्दी अर्जेंट तनी स्पीड चला सकलियै लेकिन साबधानी पूर्बक लेकिन बाइक ओना आरामे से चलबैके चाही जादा स्पीड चलेला से कोनो फायदा हय नहि जादा स्पीड चलेबै तऽ अहाँके एक्सिडेंट हो जाएत अहाँके दिक्कत होयत इएह दुआरे आरामे से चलबैके चाही